گڈ ایویننگ جی بولیے کوئی پرابلم تھی جی ہاں میں ہی بات کر رہے

اچھا تو آپ کا وایلٹ میں آپ کے کچھ قیمتی چیزیں بھی تھے کیا اور کوئی پیسے وغیرہ اچھا اچھا آپ کا ہال ٹکٹ تھا جی تو آپ کیا کیا ٹائم پہ ایسا کچھ وہاں وہاں سے گزرے تھے آپ کینٹین کی طرف سے کتنے تا کہ ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمریز جو ہمارے کالج میں موجود ہے نا ہم لوگ وہ سی سی ٹی کیمرے کے ذریعے آپ کی جو بھی مطلب آپ کی فوٹیج آپ جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ کہاں پر وہ آپ کا وایلٹ رکھے کیا ہے کدھر ہے ہم لوگ دیکھ سکتے آپ کا ٹائمنگ کچھ یاد ہے آپ کو کہ آپ کیا ٹائم پہ گئے تھے ایسا اچھا جی ہاں تو ٹو تھرٹی اور ٹو او کلوک کے بیچ میں جو بھی ہمارے پاس سی سی ٹیویز جہاں پر وہ کینٹین کے آس پاس کی جو بھی سی سی ٹیویز رہیں گے ہم اُس میں چیک کر کے آپ کو مطلب اگر کچھ اُس کا کلو کچھ مِل رہا ہے آپ کے پرس کا یا پھر آپ کا جو بھی وایلٹ تھا جو بھی تھا اُس کا کچھ کلو مِل رہا ہے تو ہم آپ کو جلد سے جلد وہ کریں گے کچھ کلر تھا کیا آپ کے وایلٹ کا ایسا کوئی کلر کا تھا کیا کچھ اچھا چوکلیٹی کلر کا تھا جی ہاں ہم اُس میں چوکلیٹی کلر کا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو ویزولی ایسا نہیں آتا لیکن اگر کلر کا رہا ویڈیو تو آپ کا کلر کا مطلب پرس مِل جائیں گا آپ کا اِنشاء اللہ جی ہاں اِنشاء اللہ ضرور میں میری جو مطلب سوپروائزنگ ٹیم جو ہے نا اور سی سی ٹی وی کیمریز کے بھی اسپیشل مطلب مینجمنٹ اُس کا الیکٹیو وہ کیمریز کا مینجمنٹ جو ہے جو اُنہوں ہیڈ ہیں اُس کے اُنہیں جو بیٹھ کے وہاں پر آپریٹ کرتے بیٹھ کے روم ہے اُن کا ایک الگ سا سی سی ٹی وی کیمریز میں جو جو بھی ہو رہا پورے کالج میں جہاں جہاں بھی جو بھی ہو رہا اور کتنے ہم آپس میں ماشاء اللہ ٹوینٹی فائف کیمراز لگے ہوئے ہیں پورے کالج میں سی سی ٹی وی کیمراز وہ پورا آبزرو کرتے رہتے کیا ہو رہا کیا ہے بلکہ کون سے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے ایسے تو کئی چوریاں ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں بول کے ہم لوگ اِس لیے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو اِنشاء اللہ آپ کا جو بھی آپ کا وایلٹ ہے پرس ہے ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے دو بجے کا بول رہے ہیں نا آپ سو فوٹیج دو بجے سے ڈھائی بجے تک کا اور آگے بھی تین بجے تک کا بھی دیکھیں گے کہ کسی کے ہاتھ کو لگا یا کیا ہے بول کے ہم لوگ پورا دیکھ کے اِنشاء اللہ جو بھی کچھ کسی کے ہاتھ کو لگا یا پھر کوئی کلینرس کے اُس کے کسی کے ہاتھ کو ایسا جھاڑو مارتے وہ کرتے ہوئے کوئی اگر دیکھیں ہیں تو جلد سے جلد میں وہ کر دیتی ہوں پھر آپ کو اُس سے کال بھی کرتی ہوں آپ کا یہی نمبر ہے نا جو آپ میرے کو بول رہے تھے

ہاں آپ بیٹھے رہیں میں جلد سے جلد جتنا ہو سکے کال ساڑھے گیارہ کو ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک اگر ان کیس میں نہیں کی آپ کو کال تو آپ ایک ڈیڑھ بجے تک ایک بجے تک آپ دو بجے میرے پاس پرنسپل آفس میں آ جائیے آپ میرے آفس میں سی سی ٹی وی کیمراز میں فوٹیج میں ہمیں خود آپ کو بتاؤں گی اگر ایسا نہیں مِلنے کے چانسز رہے تو مِل جائیں گا اِنشاء اللہ آپ کا اور کوئی وہ کچھ بولنا تھا آپ کو ایسا اچھا اچھا جی اچھی بات ہے آپ بے فِکر رہیے تھینک یو سر ٹھیک ہے تھینک یو